हम देखैत छी जे ड्रॉइंग जीवनमे बहुत किछउ फायदा दऽ सकैत अछि आ लोक बच्चा जे छै से ओ चित्र देखि कऽ बहुत किछु सीख सकैत अछि चित्र जे छै चित्रक माध्यमसँ अनुशासन ग् अनुशासनो भऽ सकैत अछि सङ्गठन भऽ सकैत छै आर न नवीन कल्पना के सृजन सेहो भऽ सकैत छै ई ड्रॉइंग जे छै से बहुत किछु फायदामन्द चिकित्साके क्षेत्रमे सेहो छै जेकि हम चित्रके रूपसँ उजागर कऽ सकैत छी आ ओहिमे बच्चाक लेल नवसँ नव

अवश्य भऽ जयतै आब हम ओही तरहे बच्चाकेँ सिखा कऽ आगू बढ़ा सकैत छी